تلنگانہ میں کاروباری شعبے میں یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے معیشیت کی جہاں پہ تاجر حضرات روزگار کے حوالے سے مدد کرتے ہیں عید اور کسی میلا یا کسی کھیل وغیرہ کے ہونے کے لیے کافی مدد کرتے ہیں اور اور غریب کوئی اگر سماجی معاملے میں شادیوں کا ہو یا کھانا کھلانے کے حوالے سے ہو روزگار کے حوالے سے ہو امن کے حوالے سے ہو کیونکہ تجار اگر امن نہ ہو تو تجارت پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے تو تاجر حضرات بھی امن کے قائم رکھنے کے لیے ایک کافی اپنی جد و جہد کرتے ہیں اور اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں تو کاروباری حضرات کا ہماری معیشت کے حوالے سے ہمارے امن کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اور کسی بھی اچھے کام کے ہونے کے لیے اپنا بھرپور حصہ ادا کرتے ہیں